मां जॾहिं अठे नवें साले जी हुयमि तॾहिं मूंखे कॿडी खेॾण जो ॾाढो शौक़ु हुओ मां सभिनीनि साहेड़ियुनि खे वठी ईंदी हुयमि घरां सॾु करे ईंदी हुयमि चवंदी हुयमि हलो हलो पाण मैदान में हलूं था कॿडी खेॾण जे लाइ जीअं कॿडी लाइ छोकिरी ईंदी हुयूं सभु असां मिली करे कबड्डी खेॾंदा हुआसीं हिक ॿिए खे खिचणु हिक ॿिए खे मारणु ॾाढो मस्तु इन्जॉय कयो हुओ हुन में मां हमेशह फस्ट नंबर ईंदी हुयमि कॿडी हमेशह जीतंदी हुयमि छोजो मुंहिंजो ॾाढो चहीतो हुओ उहो खेॾणु ॾाढो दिलि सां खेॾंदी हुयमि मां वरी कुझु टाइम बीतियो मूंखे क्रिकेट में ॾाढो इंट्रस्ट हुओ क्रिकेट में प्लेयर खपंदा आहिनि जीअं की छह प्लेयर हिक टीम जा छह प्लेयर ॿी टीम जा ॿारहं प्लेयर खपनि ॿारहं प्लेयर जे करे मां पंहिंजी साहेड़ियुनि खे रिक्वैस्ट कंदी हुयमि की मूंसां खेॾो मूंसां खेॾो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मूंखे नॉलेज बि ॾाढो हुओ मां सभु कुझु ॼाणंदी हुयमि मां टी वी में घड़ी घड़ी क्रिकेट ॾिसंदी हुयमि क्रिकेट जे बारे में ॿुधंदी हुयमि क्रिकेट जे बारे में ॻाल्हाईंदी हुयमि पोइ मां पंहिंजी साहेड़ियुनि खे न छह छह पाट करे मां कैप्टन हूंदी हुयमि पोइ हुननि सभिनीनि खे सेखारींदी हुयमि जीअं की बॉलिंग करणु बैटिंग करणु इहो सभु कंदी हुयमि पोइ ना छह छोकिरियूं हिकु साइड छह छोकिरियूं हिकु साइड पोइ हिकु ॼणी खे न बॉलिंग सेखारींदी हुयमि कंहिंखे बैटिंग सेखारींदी हुयमि हिकु दफ़ो हिक छोकिरी खे कुझु बि ना अचेसि पियो उन खे मां इहे चयोमांसि तूं हिते बैट पकिड़ि बैट कीअं पकिड़िबी आहे कीअं हल हलाइॿी आ कीअं रन करिणो आहिनि कीअं सिक्स मारिबो आहे कहिड़ी हुन ते वञणु खपे पॉइंट ते त उनखे सिक्स चइॿो आहे कहिड़े पॉइंट ते वञणु खपे त उनखे फोर चइबो आहे चौको छको उहो बि सेखारींदी हुयमि वरी कोई भॼण में ॾाढो कमज़ोर हुजे उन्हनि खे भॼण जे बारे में बि सेखारींदी हुयमि कि कीअं भॼिबो आहे कीअं करिणो आहे इहो सभु मां ॿारनि खे सेखारींदी हुयमि पोइ हिकु दफ़ो असां फाइनल टीम ठाहे छॾीसीं हिक टीम जो नालो रखियो मां टाइगर टीम ॿी जो रखियो लायन्स टीम हाणे हिन पासा टाइगर टीम हुई हिन पासा लायन टीम हुई ॿई मिली करे प्रतियोगिता में हलियासीं जीअं बैटिंग शुरू कईसीं त मां कैप्टन हुयमि त मूंखे खेॾण जो शौक़ु त ॾाढो हुओ पर मूंखे मौको न मिलियो छो त मां खुद कैप्टन हुयमि त मां छह छह मेंबर हलायां पई जीअं छह मैंबर हेॾे हुआ छह मैंबर छह मैंबर होॾे हुआ त हिकु ॼणी बैटिंग करे पई ॿी ॼणी बॉलिंग हिक साहेड़ी खे मां एॾो सुठो सेखारियो जीअं हुन बॉलिंग हयईं अॻिली बैटिंग हयईं ना हुन हुन खे हिकु रन में ई आउट करे छॾियईं वरी ॿी जी बैटिंग एॾी सुठी जीअं हुन बैट हलाई तीअं छको हयईं त हुन जा छह रन बिल्कुलु ठही विया त हीअं कंदे कंदे असांजा रन्स ॾाढा सुठा विया जीअं की मां ॿुधांयांव टाइगर टीम ॾाढी सुठी खेॾी उहा फस्ट लैवल ते आई मतिलबु उनखे ट्रॉफी मिली ऐं जेकी हेॾे लॉयन्स टीम हुई उहा इन करे हारे वई छो त हुनजा रनिंग सही न हुआ कोई बॉल चङी तरह ॾिए न पियो ऐं जेको बैटिंग करे पियो उहो त ॾाढी सुठी सुहिणे नमूने करे पियो जेके बॉल ॾिए पियो न उनखे बॉल ॾियण में ना थोरो जोर सां जेको ॾिबो आहे न उहो न पियो करे सघे इन लाइ बैटिंग में हुयो थोरो प्रॉब्लम बॉलिंग में बि वरी टीम फेरी से टीम फेरण खां पोइ वरी उन्हनि जी बैटिंग आई बैटिंग टाइगर टीम जी बैटिंग छॾे करे थी वियो सभु